नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नाम मिनाक्षी देवी ऐ ते में रियासी दी रौह्ने आह्ली आं ते में अज्ज तुं'दे कन्नै अज्ज जेह्की अपनी डोगरी लैंग्वेज़ जेह्की अस मतलब कि नमियां सिर नमियां चीजां दिक्खै ने आं ते उसी तुंदे कन्नै सांझा करनी चाह्न्नी आं पैह्ली तां डोगरी लैंग्वेज जेह्की साढ़ी ऐ ते बड़ी गै मिट्ठी बोल्ली ऐ ते इसी बोलने गितै असें गी कुसै दी जरूरत निं चाहिदी ऐ इसी सिर्फ सुनो ते बोल्ली चलो ऐ जेह्का हर कोई बंदा डोगरी बोलदा ऐ ना उसदी जुबान इन्नी मिट्ठी लगदी ऐ जि'यां खंड मिट्ठी लगदी ऐ

पैह्लें डोगरी च जेह्ड़े बड़े सारे गित्तड़ू होंदे हे बड़े सारे गित्तड़ू होंदे हे ओह् कि'यां होंदे हे कुतै कुसै दे घर ब्याह् होंदा हा जां कुसै दे घर कोई धाम धूनी होंदी ते उत्थै जाइयै ते लोक बेहियै गांदे हे ते मतलब हून डोगरी दे गित्तड़ू जेह्के दिक्खो तां इन्ने शैल शैल बनाइयै चाढ़ै दे न कुतै कुतै जाइयै शूटिंग करै दे न ते कुतै कुतै जाइयै शूटिंग करै दे न ते डोगरी दे गितड़ुएं गी पन्छान देआ दे न पैह्लें डोगरी दे जेह्के डांस होंदे हे ते नच्चदे हे डोगरी आह्ले ते ओह् सिर्फ थोह्ड़े बहुते हून ते डोगरी आह्लें तां इन्ना जैदा बनाई ओड़ेआ कि उं'दे नच्चने दा तरीका उं'दे गाने दा तरीका उं'दे बौह्ने दा तरीका उं'दे हस्सनै दा तरीका इन्ना जैदा अग्गें जा दा ऐ ना कि आखनै दी गल्ल गै निं ऐ ते साढ़ी डोगरी जेह्की ऐ ना इन्नी मिट्ठी भाशा ऐ ना ते इसी असें बोलना चाहिदा ऐ इसी असें छोड़ना निं चाहिदा ऐ साढ़े जेह्के जम्मू च लोक हैन ना ओह् चांह्दे कि साढ़ा जेह्का बच्चा होऐ ओह् डोगरी निं हिंदी बोलना सिक्खै ओह् इंग्लिश बोलना सिक्खै पर उ'नें गी एह्बी समझना चाहिदा ना कि ओह् डोगरी बोलना बी सिक्खै डोगरी साढ़ी जेह्की ऐ ना मात्तरभाशा ऐ डोगरी निं होग तां अस किश निं आं अस होर कुतै जाह्गे उठी ना कुतै होर राज्य च जाह्गे उठी जां दुऐ देशै च जाह्गे उठी ते असें जेह्की अपनी पन्छान तां अपनी बोल्ली परा रक्खनी ऐ साढ़ी बोल्ली जेह्की डोगरी ऐ ते डोगरी जेह्की बड़ी मिट्ठी ऐ ते डोगरी जेह्का बंदा बोलदा ऐ ना ते उसदी अलग गै पन्छान होंदी ऐ ते भी साढ़े डोगरी कल्चर च होर जेह्के ते मतलब होर चीजां जेह्कियां अऊं दिक्खै करनी आं के कोह्कियां बदला दियां न ते ओह् केह् हैन कि लोक जेह्के न ते कोई अजकल पग्ग निं लांदा ऐ ते पग्ग जेह्की साढ़े डोगरें दी शान ही ते अजकल दे बच्चे जेह्के ओह् आखदे पग्ग लाई ते बाल खराब पग्ग ते लानी गै निं ऐ असें ते पग्ग लाओ ते डोगरी दी पन्छान बधाओ ते साढ़े डोगरें दी पन्छान गै पग्ग ऐ ते पग्ग निं लाह्गे ते साढ़ी पन्छान निं लब्भनी ऐ ते तुसें जेह्का तां पग्ग बी लानी ते बोल्ली बी बोलनी ते नच्चना बी ऐ हर चीज अपनी डोगरी बिच करनी ऐ असें नुहाड़े बाद जेह्की इक गल्ल होर ऐ असें ते मेरे घर ब्याह् होएआ जिसलै मेरे भ्राऊ दा ब्याह् होएआ जिसलै में तुसें गी क्हानी सनान्नी आं ते उ'नें केह् कीता हा जिसलै ब्याह् दा टाइम था ना ते मेरे निक्के भ्राऽ गी सारें गी आखेआ हा कि पग्गां ब'न्नो तुस बाराती जा दे ओ ते पग्गां बन्नो उ'नें कुसै बी पग्गां निं बद्धियां ते में पुच्छेआ कि की निं बद्धियां ते ओह् आखदे मेरे बाल खराब होई जंदे ते ते इक आखदा में इ'यां कीते दा बालें गी ते ओह् खराब होई जाह्ङन तां भी पग्गां कन्नै बाल खराब ते होने ई होने न ते में पता केह् आखेआ ते में आखेआ कि जेह्की पग्ग इ'नें गी ब'न्ननी ओह् मिगी ब'न्नो मेरे बाल उं'दे कोला लंबे बी हे पर में एह् निं दिक्खेआ कि मेरे बाल ते में आखेआ कि एह् साढ़े डोगरी कल्चर दे बाल में इ'नें गी भुञां निं सु'ट्टना में इ'नें गी सिर पर गै लाना ते इस कन्नै गै में अपने शब्दें गी विराम दिन्नी आं बड़ा बड़ा धन्नबाद तुंदा